भव्य रेस्टुरेंट बहुत नीक रेस्टुरेंट छै आओर बहुत नीक ओकर खाना आ क्वालिटी बहुत नीक रहै छै सभ चीज बहुत बढ़िऑं ओ जे भी बनबै छै बहुत नीक रहै छलैया लेकिन कोनो कारणवश ओ रेस्टुरेंट बन्द भऽ गेलै ओकर बगलमे एकटा दोसर रेस्टुरेंट खुजलैया ओहो बहुत नीक रेस्टुरेंट छै ओहिमे अहाँ अपना परिवारके एकॉर्डिंग जे भी अहाँ चाही से मङ्गा सकै छी घरमे कोइ पेशेंट छथि तऽ हुनका लेल कोनो चीज मंगायब तऽ ओहो भेट जायत कोनो भी तरहक साइड इफेक्ट नहि रहै छै ओकरा खानामे ओकर जे मशाला रहे छै सेहो बहुत नॉर्मल मात्रामे रहै छै अहाँके बच्चाके लेल किछु मङ्गेबा कय या कोनो बुजुर्गके लेल मंगेबाके अहि तऽ ओहो बहुत नीकसँ अहाँ मङ्गा सकैत छी बहुत जल्दी डिलिवरी टाइम छै ओकर बहुत नीक सँ ओ मतलब जे पैकिंग ओकर रहै छै बहुत नीक छै बहुत नीक खानाके क्वालिटी छै बहुत बढ़िऑं जे भी अहाँ चाही घरमे कतबौ सदस्य छथि तऽ अहाँ हुनका लेल खाना मङ्गा सकै छी बहुत बढ़िऑं छै आओर हँ टाइमली एकदम भेल ऑर्डर टाइमली कलेक्ट कऽ लैत आओर डिलिवरियो एकदम अहाँके टाइम सँ दऽ दैत आओर ओ कोनो चीजके ओहिमे दिक्कत नहि छै अहाँ बच्चाके लिय भी खाना मङ्गा सकैत छी आओर बुजुर्गके लेल भी अपन लेल सभक लेल अहाँ खाना ओहिसँ मङ्गा सकैत छी